हैलो जी बोलिए आप कौन हाँ बोलिए काम है जी डांस की टीचर हैं बोलिए आपको किस टाइप का डांस सीखना है जी जी बोलिए हम लोग हर तरह की डांस सीखा सकते हैं सीखाते भी हैं बताइए कौन सा डांस आपको सीखना है कथक और क्लासिक जी

तो आपको कौन सा सीखना है कथक क्लासिक

हाँ तो आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है अच्छा ठीक है तो फिर उसका टाइमिंग है नौ से बारह की और उसका फीस है उसका फीस दो हजार है हाँ तो फिर ठीक है टाइमिंग कम करके हाँ टाइमिंग कम करना पड़े डांस का टाइमिंग नौ से नौ से ग्यारह है फिर उसके बाद बारह से डेढ़ तक है और फिर उसके बाद है चार से सवा पाँच तक हाँ जी मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है और इसी वजह से में काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल तक डांस भी की हूँ और काफ़ी फंक्शन में पार्टीसीपेट की जी मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से डांस करती हूँ वहाँ की हूँ और मैं चाहती हूँ कि इधर काशी विद्यापीठ शायद आप जानती होंगी वहाँ से अच्छा हाँ तो वहाँ पे की हूँ हिन्दू विश्वविद्यालय आपको पता है बनारस यूनिवर्सिटी वहाँ पे ही काफ़ी मैंने काफ़ी टाइम पार्टिसिपेट किया है

जी आपको हर तरह के डांस सीखा सकती हूँ और उस टाइप में भेज भी सकती हूँ अगर आप अच्छा उसमें की तो तीन चार लेवल तक जी जी जी वेलकम आपने आपको डांस में इन्टरेस्ट होगा तो इसपे कर सकती हैं

वेलकम